चड करून राजकारणी मतां मेळोवचे खातीर धर्माची बांदावळ करतात पूण हें सामके चुकीचें शेवटी खंयच्याय राज्याक खंयच्याय राष्ट्राक ज्या राष्ट्राचो राज्याचो जो नागरीक आसा तो धर्मा मदीं वाटलो वचप जायना वचूं जायना हे राजकारणी स्वताची पोळी भाजून घेवचे खातीर मत एकगट्ठा मतां आपल्याली धर्माची मेळोवचे खातीर हे राजकीय ताण निर्माण करतात आनी हें सामके चुकिचें